اس خطے کے لوگ روحانی رہنمائی مدد مندر میں پجاری کے پاس جا کے مدد ملتی ہے ان لوگ سے مشورہ کرتے ہیں ہر چیز کے لیے اور اسٹڈی کرتے ہے اور بائیبل وغیرہ پڑھتے ہیں چرچ کو جاتے ہیں چرچ میں فادر ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اور وہ لوگ مشورہ دیتے ہیں اور ہم مسلمانوں میں جو ہے سو مسلمان وہ مسجد کو جاتے ہے امام صاحب سے مشورہ لیتے ہے کچھ بھی مدد ملتی ہے رو روحانی رہنمائی مدد ملتی ہیں ان لوگ کے ذریعے سب مل جاتا ہے اور قرآن شریف پڑھنے سے ہر چیز مل جاتا ہے اس کے لیے کسی سب مدد مل جاتی ہے وغیرہ وغیرہ